میرے اسکول نے مصوری کو بطور مشغلہ اپنانے میں میری بھرپور حوصلہ افزائی کی ہمارے آرٹ کے اساتذہ نے نہ صرف بنیادی تکنیکی سکھائی بلکہ ہمیں اپنے خیالات کو کیینوز پر اتارنے کی آزادی بھی دی اسکول میں منعقد ہونے والے مقابلوں نمائشوں اور ورکشاپ سے میرے اندر اعتماد پیدا کیا اور مجھے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کیا اس ماحول نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مصوری صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ خود اظہار کیا ایک خوبصورت ذریعہ ہے